ہلو ہاں کہہ رہا ہوں آپ گاڑی والے بول رہے ہیں اچھا تو کہہ رہا تھا میں اصل میں میں دہلی آیا تھا گھومنا تھا ہمیں کئی جگہ تو جی گاڑی بک کرانی تھی ہمیں ہو جائے گا اچھا جی جی ایک دن کا پانچ ہزار اچھا جی جی اچھا

اچھا اچھا ہاں ہم گھومیں یا نہ گھومیں لیکن وہ پانچ ہزار آپ لیں گے ہی ہے نہ جی اچھا جی جی

نہیں کو کوئی بات نہیں ہے پانچ ہزار لے لیجیے گا لیکن آپ ٹائم پہ ہی آئیے گا ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ میں ویٹ کروں یہاں پہ اور آپ کہیں اور چلے گئے جی جی جی اچھا نہیں ٹھیک ہے میں میں اسی کے بغل میں ہی رہتا ہوں جی جی جی یہی موبائل نمبر ہے میرا جی جی جی بالکل کر دیجیے رجسٹریشن

جی جی جی جی جی ائے ایسا جی میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اے سی والی بس ہے تو بعد میں پتا چلا کہ نان اے سی ہو

اچھا جی جی ہاں کس کسی طرح کی کوئی کسی طرح کوئی دقت نہ نہ پریشانی دقت نہ نہ ہو

جی جی جی جی سر جی جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت ٹائم پہ آ جائیے گا سر ٹھیک